इसकुलके बारेमे बताबै छी इसकुल जायमे बहुत अच्छा लागै रहै पढ़ैमे बहुत अच्छा मन लागै रहै हमरा खेलकूदमे नहि मोन लागै रहै जादा प्रतियोगिता जब आबै रहै तब भाग लै रहियै मगर हम उतना खेलै लए नहि चाहै रहियै बशर्ते की हमरा से बेसी सङ्गीतमे भाग लै रहियै साथी सभके साथमे हम सङ्गीतमे बहुत अच्छा रहियै सङ्गीत बहुत अच्छा हम करै रहियै किएकि हमरा सङ्गीत बहुत अच्छा लागै रहै खेलकूदमे बहुत कम मोन लागै रहै पढ़ैमे जादा मोन दै लगबै रहियै दै रहियै किएकि हम पढ़ैमे बहुत तेज रहियै पप्पा हमर किताबके दोकान करै रहै तैँ लए कऽ हम बहुत तेज रहियै पढ़ैमे पप्पाके नाम रोशन करै खातिर लए पढ़ै रहियै हमे हमे पढ़ै रहियै बहुत तेज रहियै हमे पढ़ैमे पढ़ैमे तेज रहियै पप्पा हमर बहुत खुशी होइ रहै पढ़ाइसँ खेलकूदमे बहुत कम दिमाग हम लगबै रहियै कम सम दिमाग दै रहियै खेलकूदमे